दिक्खो में छेमीं पढ़दा हा जदूं साढ़ी पिकनिक होई त्यारी असें पिकनिक जाना अस पिकनिक गे पिकनिक दी सलाह् बनी आखा दे पत्नीटॉप जाना कराया बनेआ साढ़ा उस टाइम कम से कम डेढ डेढ सौ रपेआ कराया बनेआ कराया बनेआ अस गे कम से कम पंजी त्रीह् जागत सारे किट्ठे होए कुड़ियां हियां किश गे पत्नीटॉप जंदे जंदे सौ दो सौ रपेआ इ'यां पाई लैता कन्नै सौ डेढ सौ रपेआ कराया देउड़ेआ गे आस्ता आस्ता ते अपनै मांडै आह्ली साइड पुज्जे गड्डियै लाई ब्रेक उत्थे चिप्स चुप्स खाद्धी चाह् चू पीती एंजॉय कीता ओह् फुल्ल अपने गाने गुनें केह् गाए छुए गाने गांदे गाए अपनै गाने बोलदे बोलदे बोलदे पुज्जी गे तुआईं नोह्ड़े बाद अग्गें नेह् गे गड्डियै दा टैर पैंचर होई गेआ